मेरे घर के रसोई में बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं फ्रीज मिक्सर पानी फिल्टर वाटर हीटर अवन आर ओ अडजेस्टेन फेन पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे लकड़ी कंडे सब जमा करते थे उसके बाद में बहुत मुश्किलों से खाना बनता था आ गेस अनडेक्टन पर खाना बनता है पहले पानी मटके में ठण्डा करते थे सब्ज़ियाँ दूध खराब हो जाता था उनको बार बार एक तो गर्म करके उसको फिर से मनुफेक्चरिंग करते थे उसके बाद में ठण्डा पानी वहाँ रक् रखके उनको दूध को सब्ज़ी को ठण्डे पानी में रखते थे फिर पानी गर्म हो जाएगा फिर उसको बदल देते थे फिर दूसरा पानी भरते थे उसमें अपना टाइम भी वस्ट ख ख़त्म होता था और अपने को अपना सामान भी खराब हो जाता था कई बार दूध का दही बन जाता था वह दही भी यूज में कभी आता था कभी फेंकने में चला जाता था सब्ज़ी अभी कभी खा पाते थे कभी फेंकना पड़ता था इसलिए फ्रीज आंज फ्रीज है फ्रीज में सारी सब्ज़ियाँ दूध आइस क्रीम वगैरह सब जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको भी लाकर फीज में रख देते हैं मिक्सर पहले सिल सिलबट्टे में अपन मिर्च मसाला चटनी सब चीज़ के लिए सिलबट्टो का ही उपयोग करते थे आंज मिक्सर का उपयोग करते हैं मिक्सर से चटनी दाल सब्ज़ी सब कुछ सब्जियाँ भी पीस कर बना लेते हैं आजकल मिक्सर है तो अवन पहले बाटी वगैरह बनाना पड़ता था तो कंडे का पहले अलाव लगाते थे उसके बाद बाटी बनाएँगे आज काल अवन में रख देते हैं चूल्हे के ऊपर उसपे बाटी बन कर तैयार हो जाती है